दू अक्टूबर उनैस सौ चौरनाबे तेइस अक्टूबर दू हजार एक एगारह सेप्टेम्बर दू हजार चारि आओर बाइस बाइस छओ दू हजार तेरह पनरह तीन दू हजार सतरह